جی ہیلو وعلیکم السلام و رحمة اللہ خیریت سے ہیں جی جی افضل بابو سے بات ہو رہی ہے کیا کہنا ہے صاحب آئیے جی جی وہیں کون لگی ہے ہاں تو بیج سے میرے کے یہاں ہیں سب کچھ بیج ہے میرے کے یہاں آپ کو کس چیز کا بیج چاہیے تھا ہاں میرے کے یہاں تو کھیرا کا بھی ہے ککری کا بھی ہے کدو کا بھی ہے ہر قسم کا بیج ہے مطلب بہت چیزوں کا بیج ہے

خوبیاں تو بہت کچھ ہے جیسے تھوڑی سی وقت میں بہت سب ہوتا ہے جی

اچھا ہاں تو وہ بھی ہے آپ آئیے تو پہلے میرے دکان میں قیمت کے لیے تو اب پہلے آپ دکان میں آئیے میرے پاس تو سو روپے کا پیکٹ بھی ہے دو سو روپیہ کا بھی ہے تین سو روپیہ کا بھی ہے جیسا آپ کو چاہیے ویسا آپ کو ملے گا پانچ سو روپے کا پیکٹ میرا شاپ ہے چاکن میں

آپ کل دس بجے کے بعد ہی آئیے جی ہاں دس بجے کے بعد ہی شاپ اوپن ہوتا ہے نا جی جی جی جی جی جی